मनोरंजन त सभिनी खे खपे पर अॼुकल्ह छा आहे न अॼुकल्ह जाम जाम सुविधा थी वेयूं आहिनि कंहिंखे राति जो ड्राइव ते वञणु पसंदि थो अचे त हिकदमि लंबो मरीन ड्राइव ताईं माण्हू वेही करे समुंड जे अॻियां मस्तु हवा खाईंदा आहिनि कुल्फियूं खाईंदा आहिनि चाहिं पीअंदा आहिनि मसाज कराईंदा आहिनि कोई अॼुकल्ह जी जेका जनरेशन आहे उन्हनि खे वरी नाइट क्लब में मज़ो ईंदो आहे खाए रसोई वसोई खाई करे नचणु टपणु में हिकदमि माहोल ठाहे करे इंजॉय करण में माण्हुनि खे वणंदो आहे कोई हूंदा आहिनि की घर में वेही करे नेटफ्लिक्स ॾिसनि अॼुकल्ह त ओ टी टी ते त क चङा ई घणा सिरीज ऐं पिक्चरूं पहिरों ई थी अची वञनि हिक जनरेशन हूंदी आहे जंहिं खे मतलबु राति जो नाइट शो वधीक प्रेफर थींदा आहिनि भई कमु वमु सभ लाइ करे आरामु सां वञी करे माण्हू पिचर ॾिसे पोइ राति जो अची मस्तु सुम्हें हर कंहिं जा अलॻि अलॻि तरीक़ा आहिनि म मनोरंजन करण जा बाक़ी बाक़ी त छा मतलबु कोई कोई पाण में फ़ैमिली गेटटूगेदर बि करे करे विहंदो आहे पाण में रांदि कनि ताश कनि रसोई खाइनि हिक ॿिए सां फ़ैमिली टाइम बि मिली वेंदो अथनि परिवार सुधो ऐं घणा ई दोस्त हिकदमि फ़ोन ते अॼुकल्ह त मतलबु फ़ोन ते चङो ई चङो ई ॻाल्हाए करे फ़ुल राति जो टाइम पास कंदा आहिनि इंस्टाग्राम ते व्हाट्सएपनि ते कीअं कीअं अलॻि अलॻि तरीक़ा आहिनि मनोरंजन जा भई कोई इअं बोर न थींदो आहे हर कंहिं खे पंहिंजो तरीक़ो ॻोल्हे करे माण्हू बसि पंहिंजो पा टाइम पास कंदो रहंदो आहे